जोंना न'आव ओंखाम ओंख्रि संनायनि सोमोन्दोआव दालि आलु आमफ्राय नाफोर मोनब्ला ना आमफ्राय बेदरफोर मोनब्ला बेदर ओमफ्राय फिसा फिसौफोर लोमजाब्ला जोङो बिदिनो दालिफोर रुनानै होयो माबा सिब्रु इरि आलुफोर रुनानै होयो थाव होनो नाङा ओमफ्राय मस्लाफोर होनांगौ इसे बेखौ जाहो नांगौ थाव गैयै मा गैयैफोरखौ संनानै होयो जोङो फिसौ फिथाइफोरनो गोदो दाबो बिदिनो लोमजाब्ला साजाब्ला बिदिनो जाहोयो जोङो ओमफ्राय संनाय खावनायफ्राय बिदिनो मोजां समावब्ला ज' जायो ओमफ्राय बे लोमजानायफोरनो आलदा संना होयो जोङो मा होननांगौ फिसौफोरखौ आं बेराद अनो अननानैनो आं खाजाफोरखौ बासि होयो ओमफ्राय ओंख्रिफोर मोनजायैफोरखौ जाब्ला लोमजायो आरो ओंखायनो जोङो बासिनानै संनानै होयो दाउ बेदरफोर जानांगौब्ला जों थाव होआ ओरैनो मस्लाफोरजों रुनानै होयो ओमफ्राय जारिफोर होयो सिब्रु बिथराइफोर होयो ओमफ्राय आलुफोर होफायो ओमफ्राय बे सिथरफोर जानायफ्रा आलु सिब्रु अमा बेदरजों होब्ला सिथर जानाया स्राव जाखाङो बिनिफ्राय थावफोरखौ होनो नाङा आरो ओमफ्राय बेनो मोजां जालांसै सिथरफ्रा रानलांसै गोदोनि बोथोरावथ बिदिनो सिथर सिथार बेरो आरो दाबो बिदिनो बेरो खाजाफोरखौ मोजां बासिहोनांगौ फिसौ फिसाखौ खांनोब्ला थावफोरजों जाहोनो नाङा बायदिसिनाफोरजों जाहोनो नाङा जों अननानैनो होनो जानाय लोंनाया देरसिन नङा मानसिनि जिबना बासायोब्ला मोनजागोन उनाव होननानै जोङो जाहोआ खिसुमान मानसिफ्रा जाहोयो जों बिदि नङा आरो जोंना बासिनायानो सिगां रायो आङो न'आव फिसौफोर ओंख्रि बिब्ला गोथाव गोथाव दालुबै जिबनल' बासायथों जिबना थायोब्ला देनां मोनजागोन होननानै आं बुङो ओमफ्राय जानो गाबो बेमारि बेमारफ्रा जानो लुबैयो गोथाव गोथाव लुबैयो होमब्लाबो जोङो गोसो फोथायनानै जाहोआ आरो फिसौ फिथाफोरखौ आरो लोमजानाय साजानाय थायोब्ला बुरिब्लाबो बानो नाङा संनानै खावनानै होनांगौ फाला फाला अनलाय नांगौ न'खराव अनलायनायजोंसो देरसिन अनलायनायजोंसो न'खर जों ओंखायनो बानो होननो नाङा हिन्जाव माहारिफ्रा अननानै जाहोनांगौ संनानै मावनानै दांनानै बानायालाय बिदिनोसै बुरिब्लाबो जिरायनो लुबैयो बुरियाबोथ' खामानि दंना हानायखिनिखौ मावगोन हायैखौ थागोन ओंखायनो जों बिदिनो सानलायो रागा रागि खालामनो नाङा न'खराव रागा रागि जायोब्ला बेमार आजारफ्रा गोबां जालाङो ओंखायनो रागाफोरखौ खनासे दोननानै अननायखौ बांसिन लाबो नांगौ फिसौ फिथाइ खांनोब्ला जिसिबां न'खराव गरम जागोन इसिबां रागा सिखारो मानसिफ्रा आरो बेमार आजारफ्रा रागाबो जायो होननानै